اِس وقت اُترپردیش میں کاشتکاری کی صنعت کو درپیش کافی پریشانیاں ہیں جیسے کہ ایگریکلچرل مارکیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اُس طرح کی مارکیٹنگ نہیں پاسبل ہو پا رہی ہے جس طرح کی ہونی چاہیے جس سے لوگوں تک ساری چیزیں پہنچ سکیں صحیح سے لوگوں تک انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی ہے کہ اُنہیں کس طرح کی فرٹیلائزرس یوز کرنے چاہیے کس طرح کی یوز نہیں کرنے چاہیے کون سی کیمیکل استعمال میں لینے چاہیے کون سے کیمیکل سے بچنا چاہیے اِس کی وجہ سے جو کاشتکار ہیں وہ محنت کرنے کے باوجود بھی ایک بہت بڑا نقصان اُٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے اُن کی اپنی قیمت پر بھی اثر پڑتا ہے اور لوگوں تک بھی چیزیں نہیں وہ مہیّا کرا پاتے ہیں جس بڑے لیول پر لوگوں تک چیزیں پہنچنی چاہیے تھیں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اُن کو انفارمیشن نہیں ہوتی ہیں کہ کم سے کم قیمت میں کون سے کیمیکل یوز کر کے وہ اچھے سے کاشتکاری کو در انجام دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے کافی مہنگے کیمیکلس اُن کو دے دیے جاتے ہیں اُن تک صحیح چیزیں نہیں پہنچی ہوتی ہیں اِس وجہ سے اِنہیں کافی نقصان اُٹھانا پڑتا ہے تو اِس وجہ کے اِس طرح کے چیلنجز آج بھی اُترپردیش کے کاشتکاروں کے درپیش ہیں